हाँ जी चौबे जी से बात हो रही है जी ये टोयोटा आर ए वी फोर है क्या पिकनिक के लिए चाहिए सर हाँ तो फिर बताओ फिर क्या चार्ज होगा इसका सर मुझे एम पी जाना है जी कितना चार्ज महंगा पड़ेगा जैसे किलोमीटर के हिसाब से लोगे या फिर कितना चलेगा किलोमीटर जी सर थोड़ा लेस वेस हो जाएगा

फीचर कैसा है इसमें सर जैसे गाड़ी को अगर स्पीड में चलाएँगे तो कोई आग वाग वगैरह तो डर नहीं है ना अच्छा जी सर तो अय्यूम जी आप ऐसा करिए ये गाड़ी बुक कर दीजिए मेरे लिए मेरे को चाहिए अभी लगभग आठ दिन बाद चहिए मतलब मुझे आठ दिन नहीं तो ये मान लो आप मंडे को चाहिए हाँ तो बताइए आप कितना पेमेंट डाल दूँ मैं मतलब पहले आपको किस चीज का टेन परसेंट नहीं सर यार वो तो मुझे क्या पता था मुझे क्या कभी कम भर्ती लेकिन आप थोड़ा वो बता दो अंदाज से कितना हो जाएगा ठीक है अकाउंट नंबर भेज दो आपका अकाउंट नंबर बोल ही दो ना सर ठीक है अच्छा ठीक